आङो दिनै हाबाफ्राव संफेरबाय बे हाबायाव संनायानो जाहैबाय संनाय खावनाय आलुनिफ्राय बायदिसिना टमेट' संख्रि बानलु गासैबो लानानै हानाय सुनाय संनाय राननानै होनाय मानसिफोरखौ सनमान होनाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै गासैबो जिरायनानै बयनोबो जाहोनाय बयखौबो सनमान लानाय बयजोंबो रायज्लायनाय बयनोबो सनमान लानानै जिरायनानै साहा पानि होनाय बयनोबो बयजोंबो रायज्लायनानै गय फाथै होनाय हाबायाव दि दिनै मावनाय गासैबो जाहोनाय लोंहोनाय आरो थांनाय बयखौबो सनमान लानाय बेफोरनो हाबानि गासैबो मावनो गोनां आगजु